बोलिए हँ हँ हँ मकानेमालिक छियै बोलिए

आओरो कोइ दिक्कत

ओ सब ठीक होए जाएत आओर कोइ दिक्कत बिजली अच्छासँ चलि रहल चलैत छै ने पङ्खा ओङ्खा आर चलि रहलै पहिलेसँ किएक नहि बतेलियै रहऽ

आरो कोइ दिक्कत अच्छा ओ सब काम हो जेतै लेकिन रूम कऽ वो जो है ओ जे छै अथि पेमेन्टबा करि देबै

आओर कोनो बात ठीक है सब ठीक होए जेतै झरना ओरना चलि रहल अरे सब चीज खराबे है क्या सब चीज तऽ ठीक रहै तऽ खराब केना होए गेलै तुरते

ठीक छै ठीक है रखिए